मां रोज़ु ड्रॉइंग त न कंदी आहियां इहो पॉसिबल कोने की असां रोज़ु ड्रॉइंग करे सघूं छोकी असांजो शैड्यूल हेॾो बिज़ी थी वियो आहे की असांजी हॉबीस लाइ टाइम घटि थो पिए पहले त असां मतलबु वैकेशन हूंदी हुई त कंदा कंदा हुयासीं हाणे संडे संडे जो या कॾहिं मां ड्रॉइंग कंदी आहियां ड्रॉइंग जी प्रेरणा मूंखे इंडियन आटीस्ट खां ई मिली आहे इंडियन आटीस्ट जीअं राजा रवी वर्मा आए अनीष कपूर आए अम्रिता शेरगिल आहे इअं इलाही सुठी ड्रॉइंग कंदा आहिनि हिन खां अलावा बि ॿिया बि माण्हुनि जीअं सुठी सुठी ड्रॉइंगूं कंदा त यूट्यूब ते ॾिसो गूगल ते ॾिसो हर हिकु टॉपिक ते तव्हांखे ड्रॉइंग मिलंदव ड्रॉइंग करण खां मूंखे हेॾो स्ट्रैस रि रिलीफ़ थींदो आहे हेॾो सुठो लॻंदो आहे मूंखे ड्रॉइंग करण इलाही पसंदि आहे पर रोज़ु न करे पाईंदा आयूं टाइम कोन मिलंदो आहे